हम जे ब्लेजर किनने छलहुँ से बहुत खराब छलै ओ पाइयो बहुत लागि गेल आओर ओकर कलर कलरो चलि गेल